हम अपन घरसँ सबके साथ कतौ पिकनिकपर जाइ छियै तऽ रस्तामे कतौ बढ़िआँ रोड मिल गेलय तऽ ओत्तऽ कोनो बात करय छियै या फोटो खीचय छियै या तऽ उ फोटो कोइ दोस्त खीचय छै या कोइ वीडिओ ग्राफर खीचय छै फेर कत्तौ जाइ छियै तब फेर आगूमे मन्दिर मिल जाइ छै ओइ जगह बढ़िआँ मन्दिर भयानक मन्दिर मिल जाइ छै तऽ फोटो खीचय छियै फिर जाइ छियै पिकनिक मनाबय छियै सब आदमी मिलकऽ उ पिकनिक मनबय छियै ओतय फोटो खीचय छियै फेर फोटो खीचय छियै तऽ फेर आबय छियै पिकनिकपर सँ तऽ फेर फोटो लएके लेल से हम वाट्सपसँ मङ्गाबय छियै च कोनो दुकानवला सँ कहय छियै भेज दहऽ ई हमरा निकालि कऽ दए देतय तए इन्सटाग्रामपर मङ्गबा लै छियै दोस्तसँ फोटो चाहे फेसबुकसँ मङ्गाइ लै छियै आब ई तऽ एहन तरहके बहुत एप भी छै जे टाइमसँ मङ्गाइ लै छियै फोटो और मित्रके साथ भी जाइ छियै तऽ बड़ी मस्ती आबय छै पिकनिकपर पिकनिकपर जाइ छियै पूरा फोटो खीचय छियै कत्तौ बढ़िआँ पहाड़ मिल गेलय ओतय बढ़िआँ जानवर मिल गेलय बढ़िआँ कोनो फिगर मिल गेलय ओतय सब आदमी एकजुट भए कऽ फोटो खीच लै छियै फोटो खीचयके बाद फेर आगू जाइ छियै कतौ फेर तऽ बढ़िआँ होटलमे खाइलेल जाइ छियै खाना पीना खाइ छियै पिकनिकपर फेर आगू दूर निकलय छियै तऽ ई सफर बढ़िआँ रहय छै आओर फोटो खीचय छियै सब दोस्त आओर मिलकऽ जेना मोन होइ छै या अपन फोटो खीच लै छियै अपन पोज दए दएकऽ फोटो खीच लै छियै अब फेर पिकनिकपर सँ लौटय छियै तऽ फेर फोटो खीचय छियै तब फोटोग्राफरसँ भी समबन्ध रखय लए पड़य छै जे फोटो फेर उ निकलबाइके देतय या उ ने ककरो द्वारा भेजबेतय तए फोटो जे होइ छै ने तऽ यादगार भए जाइ छै जे दिन जेना आइ पिकनिकपर गेलियै तऽ आइसँ पाँच साल बाद ई कोइ देखतय जे नहि हम एतय गेल रहियै अइ जगहपर गेल रहियै अइ मन्दिर गेल रहियै तऽ ई पहाड़ छियै फल्लाँ जगह गेल रहियै तए एतय सुविधा जँ ओतय बढ़िआँ लागलय जाइमे घुमयमे पिकनिकपर तऽ मस्ती आबैये छै तऽ परिवारके साथे तऽ मस्ती तऽ अइते छै लेकिन दोस्तके साथ बड़ी मस्ती आबय छै पिकनिकपर जाइमे तऽ तै लए कऽ पिकनिक तऽ हरेक आदमीके जाना चाही तऽ पिकनिकपर जाइ छै सब मतलब फोटो तऽ अइ लेल खीचय छै जे यादगार बनि जाइ छै आदमीके जे पाँच साल दस साल बाद उ फोटोके देखय छै तऽ यादगारमे अइ जगह हम गेल रहियै फेर ककरो देखबय छै जे नहि हम एतय गेल रहियै ई फोटो छियै हमर तऽ तए लए कऽ फोटो तए खीचबे करय छै तऽ फोटोग्राफरसब फोटो लै छै फेर अपन एलबममे रखय छै अपना घरमे फोटो तऽ उ फोटो तऽ लए के बहुत साधन छै जेना व्हाट्सपपर फेसबुकपर आओर इन्सटाग्रामपर भी फोटो शेयर करबाइ लै छियै फेर एलबममे रखयके मन होइ छै तऽ प्रिन्टरसँ निकलबा लै छियै आओर फेर ओकरा एलबममे बढ़ियआँसँ सजायके रखय छियै तऽ बढ़आँ रहय छै उ जल्दी खराब नहि होइ छै एलबममे रहय छै फोटो यादगार रहय छै यऽ यादगारके लिये ही ने फोटो खीचय छै मतलब आइ हम एहन देखयमे लागय छी ई एहन हम एतय गेल रहियै एहन जगह गेल रहियै एत्ते सुन्दरसँ गेलियै एलियै मस्ती करलियै तऽ ओएह यादगारके लिये फोटो खीचय छियै तब तऽ एही लेल पिकनिकपर तब बहुत मजा आबय छै यऽ